اگر بات میرے حساب سے کی جائے تو اُردو کو پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ایک میٹھی زبان اور ایک پیاری زبان مانا جاتا ہے اُردو نے نا صرف اپنی ترقی کو ممکن بنایا ہے بلکہ دوسری زبانوں کے کی ترقی کو بھی کو بھی ممکن بنایا ہے دوسری زبانوں نے اُردو سے کسی کو رسپکٹ دینا یا سیکھا ہے جیسے کئی زبانوں میں آپ کا آپ کہنے کا چلن نہیں تھا جو کہ اُردو سے آیا ہے اور اُردو نے کئی زبانوں کی ادب کو بھی متاثر کیا ہے کئی زبانوں میں افسانہ لکھنے کا چلن اُردو سے ہی گیا ہے